हाँ नमस्ते भैया यह श्री कृष्णा स्टेशनरी से बात कर रहे हैं जी भैया मैं नागरथ यहाँ चैरिटी से बात कर रहा हूँ जी मेरे को पचास वो स्कूल बैग्स की मेरे को ऑर्डर देना था जी हाँ भैया वो हमारे चैरिटी से यहाँ पर बच्चों को देना है गरीब बच्चों को एक तरीके से दान देना है ताकि थोड़ा ऐसा तो आप बताइए आपके यहाँ पर पचास बैग उपलब्ध है क्या जी बच्चों का ही साइज़ है उसमें क्या ही साइज़ बताएंगे उसमें वो बैग तो एक मतलब बढ़िया एक नम्बर क्वालिटी के होना चाहिए और मतलब कोई भी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए देखो भैया भैया पीठ पर लटकाने वाला बैग चाहिए जो बच्चे नॉर्मल स्कूल में ले जाते हैं भैया कम से कम पाँच से छः तो किताबें तो आ ही जानी चाहिए ना अच्छा तो आप बताइए मेरे को कैसे क्या किस हिसाब से आप बताएंगे सर देखिए आप पहले पहले तो मुझे जो बैग है वो एक नम्बर चाहिए मतलब कि जिसमें कोई शिकायत नहीं आए क्योंकि क्या रहता है कि अब हम बैग खरीदते हैं लेकिन बैग क्या कई बार दो तीन महीने में फट जाता है कहीं ना कहीं कोई कपड़ा खराब हो जाता है बल्कि जो बच्चे होते हैं खुद के टिफिन बैग वगैरह बोटल सही अच्छी तरह रख सकें लेकिन उसमें क्या दिक्कत नहीं आनी चाहिए फिर बाद में तो भैया एक बैग लूँ तो फिर भी मानो लेकिन मुझे पचास बैग चाहिए पचास में से एक में भी शिकायत नहीं आनी चाहिए अच्छा अच्छा तो आप बताइए कैसे क्या कॉस्ट पर अपने चलेगा चार सौ पचास रुपये का अच्छा अच्छा अच्छा तो इसमें भैया जैसे हमारे जैसे चैरिटी का नाम भी लिखा हुआ होना चाहिए हाँ प्रिंट करवाना पड़ेगा उसमें भैया उसमें हमारे जो नागरथ जो चैरिटी ट्रस्ट है उसका नाम उसमें छपा हुआ होना चाहिए ताकि पता भी तो लगे कि हाँ भई हमारे चैरिटी ने ही डोनेट किया है एक तरीके से यह भैया पचास रुपये तो आप थोड़ा ज़्यादा बता रहे हो यार

जी एस टी बिल के साथ चाहिए भैया ट्रस्ट का काम है जी भैया उसमें प्रिंटिंग भी चाहिए भैया ऐसे नहीं अरे हम तो बड़े हमने हमारे पड़ोसी है उन्होने ही आपके नंबर दिए बोले यार हमारे जानकारी वाले हैं तो उस हिसाब से हम देखे बोले जानकारी में किसी अपने से ले बढ़िया हो जाए काम तो उसी से मैं आपको कांटैक्ट कर रहा हूँ एक तो फिर आप उल्टा महंगा ही बता रहे हैं जी हाँ हाँ एकदम आप सही बताएं नहीं मैं आ तो जाऊँगा लेकिन मुझे भी भैया चैरिटी में हमारी जो नागरथ है जो इतनी बड़ी चैरिटी है उसमें हमको बताना पड़ता है कि जैसे हमारे यहाँ पर दुकान है कौन कौन सी कैसी क्या कॉस्ट पर है तो उस पर बता करके तो हम यहाँ से रवाना हो सकते हैं चलो ठीक है फिर आता हूँ मैं अभी एक डेढ़ बजे तक